रंजू देवी रंजू देवी घर बलहा ज़िला सुपौल कथी धान रोपै छियै धान लगबै छियै गाछ वृक्ष लगबै छियै इएहसभ लगबै छी आओर की करै छी हँ तऽ समस्या आबै छै इएह धान धूप उगै छै तऽ ओ सूखि जाइ छै कभी पानि आबै छै तऽ दहा जाइ छै बाढि आबै छै तऽ नहर तहर टूटि नहि होइ छै तऽ ओ दहा जाइ छै पूरा धान तान तऽ नहि होइ छै फसल हँ तऽ गहरि जाइ छै पानी आबै छै तऽ धान तान गहरि जाइ छै पूरा आ धूप आबै छै तऽ सूखि जाइय छै पानिके फसलक बचबै के लिय हमरा आर लगबै छियै पंपिंग सेट सूखि जाइ छै तऽ पंपिंग सेट लगेलहुॅं पाइप लगेलहुॅं ओकरा जे पटेलहुॅं पटाके ओकरा हरियरपन लागै छै खाद ओकर बाद छीटै छी जे हरियरपन लागै छै हँ ओसभ से खेती करै छी इएहसभ रहै छै समस्या आओर की रहै छै बाढि आबि जाइ छै नहर टूटि जाइ छै ओकरा मशीन लगबैकऽ कटबाबै छियै जन लगबैकऽ कटबेलहुॅं कटिबाकऽ फेर ओकरा बोझ बनेलहुॅं बोझ बनाकऽ फेर उघबेलहुॅं सड़क पर आनलहुॅं तऽ खेतेमे मशीन रहै छै तऽ खेतेमे लगा दै छियै जन नहि मिलै छै तऽ मशीन आबै छै ओकरेसॅं कटबा लै छियै कटबाके फेर दौनी कए कऽ घर आनलहुॅं गाड़ी कए कऽ

हँ एहूके बाद मिल पर जाइ छियै चावल बनाके लए आबै छियै घरमे आओर की करबै ओकरा घरवलासभ बनाके खाइ छियै बचै छै तऽ बेच लै छियै नहि बचै छै तहन धिया पूतासभ मिलिक खेलहुॅं घरमे अपन तऽ नहिए रहै छै अपनौ रहल तऽ अपन दू बीघा एक बीघा दश कट्ठा पाँच कट्ठा एना भेल पाँच कट्ठा बटाइओ लए लेलहुॅं अपनो दश कट्ठा रहल तकरा मिलाजुलाके दुनू मिलाकें कए लै छियै खेती